मां चवां जय झूलेलाल दादा छाहे दादा मुंहिंजी भेण जो ॿ ॾींहनि खां पोइ जनमुदिन आहे और मूंखे हिकु मूंखे कोई केक ठाराहिणो आहे मां चयमि दादा मूंखे आहे न केक मुंहिंजी भेण इस्कूल में पढ़ाईंदी आहे

त मूंखे केक अहिड़ो ठाराहिणो आहे जीअं इस्कूल जे हिसाब सां जीअं त डस्टर वारो हुजे या कुझु ईअं हुजे त दादा तव्हांजो जो डिजाइन आहे हुन में मतिलबु सारी डिजाइन तव्हांखे मिली वेंदी ऐं जीअं मां तव्हांखे कोई फ़ोटो मोकिलियां त तव्हां हुन डिजाइन खे ठाराहे छॾींदा त दादा पोइ त दादा मां तव्हांखे हिकु कमु कयो मां तव्हांखे चार पंज फ़ोटू मोकिलियांव थो जंहिं मां तव्हांखे फ़ोटू हिकिड़ो त मां तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां मां कहिड़ी कहिड़ी फ़ोटू मोकिलींदुमि उन जे अकॉर्डिंग तव्हां ॾिसी लाहिजो भाई जीअं इस्कूल जे ॿार जे हिसाब सां जीअं भाई इस्कूल जे हिसाब सां जीअं मां ने लाइ डस्टर वारो हुजे या पोइ ईअं पोइ जीअं जीअं बोर्ड वोर्ड टाइप में हुजे या पोइ कीअं बि कुलु मिलाइ करे ईअं बि इस्कूल जा इस्कूल जो सिस्टम थींदो न हुन वांग़ुर केक हुजे त अछा दादा सॼा केक ठही वेंदा पंहिंजे वटि अछा न दादा केक थोरो वॾो ई ठाराहिणो आहे हा दादा ॿ पाउंड त केक कयो त दादा केक जी त दादा मां केक जी तव्हांखे फ़ोटो मोकिलियां दादा मूंखे दादा मूंखे फ्लेवर इन में स्ट्रॉबेरी कराइणो आहे दादा दादा स्ट्रॉबेरी हिकु कमु कजो तव्हां अधु स्ट्रॉबेरी कराए लाहिजो अधु वैनिला कराए लाहिजो भेण जो नालो रिया आहे दादा हा ॿ ॾींहनि खां पोइ ठाराहिणो आहे दादा ॿ ॾींहनि खां पोइ मूंखे शाम जो पंजे बजे केक खपे दादा हा ठीकु आहे मां दादा तव्हांखे फ़ोन करे अची वेंदुमि ठीकु आहे ठीकु आहे दादा ठीकु आहे जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल